आं ओंख्रिखौ संनो मोजां मोनो आं ओंख्रि संनो मोजां मोननाया नारजै अमा आलु अमा बेदर दाव थादुन अनला अनलाजों दावजों मैथा खांख्राय खुमब्रा अमा ना तारुन बेसोरखौ मोजां मोनो बेसोरखौ जानानैनो आंनि फिसा फिसौफोरनो जाहोयो आरो आंनि नखराव फिसा फिसौनो जाहैनानै आंनिफ्राय फिसा फिसौ गासिनोबो जाहोनानै बिसोरो मोजां मोनो बेखौ दिनै नों गासिबो जोंनि संनाय खावनायखौ गासिबो नों जोंनि बर' हारिआ गासिबो बेफोरखौ मोजां मोनो बेफोरखौ गासिबो संनानै जानायाव मोजां मोन्नानै जाजोबो बेखौ अमा नार्जिजों संनानै गोथाव मोनो खुमब्रा खांख्राय ना अमा बेफोरखौ गासिबो संजोबो बेफोरखौ संनो मोजां मोनो संनाय खावनाय गासिबो संनानै जायो नाजों मैथाजोंबो गोथाव बेखौबो सङो बेखौबो मोजां मोनो बेफोर गासिबो संनाय खावनाय जानाय लोंनाय बेफोरखौ मोजां मोन्नानै सङो जायो फिसा फिसौनो जाहोयो बिसि फिसाय जायो जों बेफोरखौ जानानै आंनि फिसाफ्राबो खुसि मोनो फिसायाबो खुसि मोनो बेफोरखौ बिबाइदि संनानै जाहोबा गोजोन मोनो बेफोरबायदि संनानै जाहोनानै अमा दाव अमा अनला दावजों अनलाजों नार्जिजों अमाजों नाजों मैथाजों खुमब्राजों खांख्रायजों साम' सबाय बेफोरखौ संनो मोजां मोनो बे गासिबो संनाय खावनायाव आं बर'नि जानानै मोजां मोन्नानै संनो मोजां मोनजोबो गासिबो ओंख्रिफोरखौ बे गासिबखौबो ओंख्रिफ्रानो गासिबो गोथावजोब दिंखिया थास' बिबार बेफोरखौबो सङो थास' बिबारजों दावजोंबो गोथाव दिंखिया फाजा बिबो गोथाव मैगं थायगंफ्रा गासिबो गोथावजोब सिब्रुफोरबाबो गोथावजोब गासिबो मोजां मोन्नानै संजोबो बिसोरखौ मोजां मोन्नानै जायो जानानै गासिखौबो गोथाव मोनजोबो संनानै होजोबो